बार्देजांत मॅन असो कल्चरल प्रोग्राम म्हणल्यार सांज्यांव सांज्यांव हो बार्देजांत करता शिवोले बी करता कांय सोसायटी इतून कितें आसता पोर्तुगीजा टायम्सासून हो करून येता इतून तुका लोक सगळे क्रिस्तांव जे आमचे फ्रेंड आसता ते अशे दर्या बोटींक आपल्या रंगयतात आनी ते मागीर माथ्याक फुलां बिलां माळटात डान्स बीन करतात आनी खूब कितें अशे खावपाक बिवपाक करतात तेंची जी बांय आसता तितूंत ते उडकी घालतात न्हातात आनी अशे तेंचो तो सण मनयतात सो दुसरो म्हटल्यार शिगमो शिगम्याक कितें आसा की शिगमो खूब शिगम्याक लोक येता नाचतात पयलींची जी खूब परंपरा पयलींची परंपरा ती करता सोंगां म्हणटात वेग वेगळ्यो गाणी म्हणून डान्स करतात तितूंत बीन खूब अहे लोक डान्स करतात तितूंन तुका वेग वेगळे खंयसून खंयसून ग्रूप येतात बार्देज तालुक्यांत सगळ्याक मनयता पणजेन बी करता मागीर मडगांव बीन आनी खंय खंय आनी बार्देजांत चवथ बी व्हडल्या तरेन मनयता गणपतीचो उत्सव चवथ म्हटल्यार आमच्या हितून कल्चरान व्हडली आसा